دو ہزار پچیس ایک لاکھ تین ہزار دو سو بیس سولہ لاکھ پندرہ ہزار چار سو بیس آٹھ لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو اسی چھ ہزار دو سو چالیس